ہیلو كیا آپ امیزون كسٹمر سروس سے بات كر رہے ہیں میں كچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال كر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فونس دكھائی دیے جو كہ پانچ ہزار روپے كے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر كردیے لیكن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئی كیوں كہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان كے اسپیكر بھی اچھے نہیں ہیں ان كی پیكنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی كنیكٹ نہیں ہوتے ان سے كانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے كہ ان كو خرید كر میں نے پیسے ضائع میرے پیسے ضائع ہو گئے